जय झुलेलाल भाभी मज़े में आहियो मां वञा थी पैके मुंहिजे भाउ जी शादी आहे चारि पजंनि ॾींहंनि जो प्रोग्राम आहे तव्हां कॾहिं था वञो अच्छा दादी पोइ हाणे तव्हां छा था कयो उते त रोज तव्हां अप डाउन कंदा आहियो पोइ चारि पंज कलाक तव्हां हीअ अप डाउन करे वेंदा आहियो त तव्हांजा मिट माईट किथे रहंदा आहिनि अच्छा मां बि भाउ मां त मुंहिंजे भाउ जी शादीअ में मतिलब चारि पंजनि ॾींहंनि जो हिकदमि बढ़िया प्रोग्राम थो हले हुते हुन माताजी चौकी रखाइ अथई हुनखां पोइ धीरे धीरे प्रोग्राम सभु अॻिते वधंदा लाडा आहिनि बारात आहे शादी आहे ॾीख आहे असां बि चारि पंज ॾींहं हीअ इंजॉय करण था वञू तव्हां मतिलब ईअं रोज जो जेको कंदा आहियो इयो अकाउंटनि जो कमु इनमें अकाउंटनि में छा आहे छा अच्छा अच्छा त तव्हांजा फेमेली मेंबर में हुननि खे कोई तकलीफ़ कोन्हे तव्हांखे हीअ अच्छा त तव्हांजी त तव्हांजी मंथली इनकम घणी हूंदी अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया सुठो आहे हाणे तव्हां घणे बजे निकरंदव मतिलब घणे बजे हूते पहुचदव सही आहे बढ़िया बढ़िया सुठो आहे मां बि मुंहिंजे भाउ जी शादीअ में मस्तु बढ़िया वञी करे इंजॉय कंदमि हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल